हलो तव्हां लालवानी ज्वैलर्स तां ॻाल्हायो था अच्छा त मूंखे मुंहिंजी धीअ जी शादी आहे मूंखे हुनजे लाइ थोरा सां फ़ुल्लियूं और सोने जी चूड़ियूं और हे गल गले लाइ सैट खपे न मूंखे चौवीह कैरेट वारा खपनि हा कोई ॻाल्हि कोन्हे कोई ॻाल्हि कोन्हे मूंखे पंहिंजी धीअ खे सुठो ई ॾियणो आहे जीअं चूड़ी न न मूंखे हुनजी कोई दिक़तु न आहे मुंहिंजी धीअ करी वठंदी बसि मूंखे थोरो सुठो माल ॾियणो आहे सुठो सामान ॾियणो आहे हा सुठो खपे डिजाइन न न संनो न हो थोरो मां संनो सैट सैट जीअं मां घटि में सुठो सैट हुनखे भारी सैट ॾियण चाहियां थी मां चाहियां थी थोड़ो भारी सैट ॾियणु हा चौवीह कैरेट में जीअं फ़ुल्लियूं थी वियूं कड़ा थी विया ॿ मोटा कड़ा थी वेंदा अच्छा तव्हां डिजाइन मोकलियो त डिजाइन ॾिसां त बि पोइ ख़बर हलंदो आहे न शइ शइ डिजाइन ॾिसण सां बि जो कुझु ख पसंदि ॿार खे जीअं पसंदि अचे अच्छा सुठी सुठी आहे उनमें बि अट्ठारह में बि सुठियूं डिजाइनियूं आहिनि अॼकल्ह ॿार पंहिंजी पसंदि सां वठण था न पोइ जीअं ॿार ॾिसण पोइ हुननि खे जेके वणे हे बि ॻाल्हि आहे न हा न तव्हांखे अगरि कोई डिजाइन साम्हूं हुजे त फ़ोन ते जीअं मोकिलियो त मां थोरो ॿार खे ॾिसायां पोइ वठी अचां और हे जीअं क चूड़ियूं संनियूं वारियूं थींदियूं आहिनि थुल्ला कड़ा थींदा आहिनि ॿ ॿई आहिनि तव्हांजे पास न और जीअं डाय डायमंड वारा बि थोरा कड़ा हुजनि हो बि आहिनि अथव अच्छा और मुंडियूं अच्छा अच्छा अरिड़हं कैरेट में सही रहंदी और थोड़ियूं मूंखे ॾिए वठि लाइ ई मुंडियूं खपनि और जीअं चूड़ियूं खपनि त हो बि हूंदी न तव्हांखे घटि वारी थोरी हो अथव अच्छा अच्छा हा त जीअं तव्हांजीं दुकान में हिन हिन वक्त जेका दुकान में डिजाइनां सुठ आहिनि अट्ठारह कैरेट में मुंड्रियुंन जूं चूड़ियुंनि जूं और गले जे सैट जी त तव्हां मूंखे थोरो फ़ोटो हिक ॿ खनि मोकिली छॾिजो ॿार खे ॾिसायां छो की अॼकल्ह ॿार ॾिसो था तव्हां पंहिंजी मन सां ई वठन था पंहिंजी पसंदि सां ई ॿारनि खे अॼकल्ह पंहिंजी पसंदि वणे थी ॿियनि जी कंहिंजी वणे न थी त मां चलां थी पंहिंजी धीअ खे थोरी बहुत ॾिखायी अचे त जीअं त हो वरी दुकान में हुनखे वठी बि अचां जीअं वणे हुनखे मां तव्हांजो नालो इलाही ॿुधो आहे तॾहिं मां तव्हांखे पहिरीं फ़ोन कयो

हा ॿ टे हुन मुंडियुंनि जी ॿ टे चूड़ियुंनि जी हा सभिनि जी ॿ टे डिजाइनूं मोकिले छॾियो मूंखे तव्हां तव्हां हिनी नम्बर ते ई मुंहिंजे मोकिलजो

हा हा न मां अची ई वेंदमि मां अॼकल्ह शादी जी तयारी में थोरो बिजी लॻी पयी आहियां मां अची वेंदमि तव्हांजी शॉप ते हा हा न न डिजाइन डिजाइन जी फ़ोटो मोकिलो फ़ोन ते हा फ़ोटो चवां थी फ़ोटो तव्हां डिजाइन जी फ़ोन ते मोकिले छॾियो त मां थोरो धीअ खे ॾिखाए छॾा पोइ मां अची वेंदमि धीअ खे वठी और हो छा चवे जेंट्स बि तव्हांजे पास ज्वैलरी डिजाइन अथव जीअं ब्रेसलेट जेंट्स जी चेन हिननि जी बि डिजाइन अथव आहे जेंट्स जी अॼकल्ह जेकी जेंट्स में नयी डिजाइनां हलनि थी हो आई अथव सभु अथव हा न हो त मां ईंद कल्ह परीहं ईंदमि तव्हांजी शॉप ते तेसि तईं मां चयो ॿ टे फ़ोटो में डिजाइन ॾिसी त कल्ह परीहं मां अची वेंदमि तव्हांजी दुकान हा हा पोइ ठीकु आहे जय झूलेलाल